ٹیکنالوجی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں جیسے کہ ہم آج کل کے زمانے میں نیٹورک دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم ویڈیو کال کے ذریعے بات نہیں کر سکتے تھے لیکن اس زمانے میں ہم ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کر سکتے ہیں اور ہائی اسپیڈ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی بھی جگہ کی تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم سیکنڈوں میں پہنچا سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کمیونیکیشن سکنڈوں میں کر سکتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے اپنے کسی کام کام کے دستاویزات جو ہیں وہ کسی بھی جگہ ہم پہنچا سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ سے ہم منگائے جا سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی سامان کو کسی دوسرے جگہ سے ٹیکنالوجی کے ذریعہ منگا بھی سکتے ہیں اور بھیج بھی سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے بہت ہی آسان ہو گئی ہے اور کسی بھی چیز کی اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ذریعہ آسانی سے پوری ہو جاتی ہے